یہ کاروبار اور لون وغیرہ شہر والوں کے لیے ہم لوگ دیہات میں دیہات میں رہتے اور بہت ساری دقتیں جھیلنی پڑتی ہے اگر لون اٹھانے جائے بینک میں تو وہاں بہت ساری کاغذات مانگتے ہیں جو اگر ہم لوگ نہ دے پائے تو ہم لوگ کو نہیں مل پاتا ہے اور نہ ہی ہم اپنا کاروبار شروع کر پاتے ہیں کاروبار ہم لوگ کو کرنے کے لیے بہت ساری پریشانیاں اٹھانی پڑتی ہے اور شہر والوں کے لیے تو یہ سب عام بات ہے بہت آسانی سے مل جاتی ہے ہم لوگ بینک میں جا جاتے ہیں اگر کچھ جمع کرنے کے لیے کچھ پیسے تو اس کے لیے بھی کاغذات مانگتے ہیں اور ہم لوگ نہ دے پائے تو نہ ہو پاتی اور بہت ساری چیزیں ہوتی ہے جو نہیں دے پاتے ہیں ہم لوگ تو ایک دیہاتی ہیں بہت سی دقتیں جھیلنی پڑتی ہے لون اور کے وغیرہ میں کاروبار کے لیے بہت سارا سوچنا پڑتا ہے اور ہم لوگ کے پاس اتنا پیسہ بھی نہیں ہو پاتا ہے کہ ہم لوگ کاروبار شروع کریں اور جب بینک جاتے ہیں تو بہت ساری کاغذات مانگتی ہے اس وجہ سے ہم لوگ شروع نہیں کر پاتے یہ سب شہر والوں کے لیے بہت آسان ہے کہ وہ جو چاہے ترنت کر لیے اس کو کوئی ٹائم بھی نہیں لگتا وہ لوگ کے اتنا اس سب کے پاس پیسہ ہوتا ہے کہ پھینکو اور ترنت ہو گیا ہم لوگ دیہات ہیں اور غریب بھی ہے نہیں ہو پاتا ہے اتنا کچھ نہیں کر پا رہے ہیں ہم لوگ کاروبار تو ہم لوگ کے کرنا بہت مشکل ہو گیا اگر چھوٹا موٹا کیے چلا تو ٹھیک ہے نہیں ہو تو وہ بھی بند ہو گیا اس کے لیے بینک جاؤ بہت ساری کاغذات جمع کرو اور بہت ساری باتیں